کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے پہلے تو لوگ کنواں پہ دونوں طرف بانس باندھتے تھے پھر ایک بیچ میں سے ایک دوسرے سے اٹیچ کر دیتے تھے اس میں رسی لگا کر بالٹی باندھ کر پانی مو کنویں میں اس کو ڈالتے تھے پھر تھوڑا ہلانے بالٹی میں پانی آ جاتا تھا تو لوگ نکال کر اسے یوز کرتے تھے پھر جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی گئی آسانی اور ہوتی گئی پھر لوگ ایک موٹر ایک دو بیل باندھ دیتے تھے اس میں نیچے لکڑا باندھتے تھے پنکھی لگا کے اس پنکھی کے ذریعہ پریسر بناکر اوپر پانی کھینچا جاتا تھا جیسے بیل گھومتا تھا ویسے ویسے پانی کنویں سے باہر آتا تھا ٹیکنالوجی کے بعد لوگ موٹر اس کو موٹر کا استعمال کرنے لگے جس کو ٹیبل بولا جاتا ہے اس ٹیبل کا کام یہ ہوتا ہے کہ موٹر کو کنویں کے اندر اتار دیا جاتا ہے اس میں اندر چینل فٹ کر کے ان پائپ کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور آؤٹ پائپ کو اوپر لے لیا جاتا ہے یہ سنگل فیس ڈبل فیس اور تھری فیس کا بھی موٹر آتا ہے جس کی جو سہولت ہوتی ہے وہ وہ لگا لیتا ہے اس سے پانی آرام سے اوپر کھینچا جا سک کھینچا جاتا ہے اور بہت سی جگہ پہ انجن لگا کر پانی کو اوپر کھینچا جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت آسانی ہو جاتی ہے اور لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی لوگ پہل سوچتے ہیں کہ پہلے بھی لوگ کیسے بالٹی سے پانی نکال کر کنویں کے سے پانی نکال کر سنچائی کرتے تھے کھیتی کرتے تھے اب کے لوگ یہ ایسا نہیں کرتے یہ لوگ موٹر لگا لیتے ہیں ٹیوب ویل اور اس سے موٹر سے پانی اوپر كھینچتے ہیں اس کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی ہے موٹر بہت ایک اچھی چیز بھی ہے اور خراب بھی اس میں ساودھانی برتنی چاہیے کبھی بھی اس میں کرنٹ آ سکتا ہے